कुकिंग बिच वूमन जॉब नेईं ऐ मतलब वूमन कल्लै दी जॉब नेईं ऐ मतलब जेह्ड़ी साढ़ी थिंक ऐ की कुुकिंग कोई इक्क लेडीज़ दा कम्म नेईं ऐ वूमन दा कल्लै दा स्हानू ड़े सारे महिला मतलब महिला कम्म करदे होर बी बड़े सारे केह् आखदे जेह्ड़े एह् मतलब कुछ कॉमन बंदे ओह्बी मतलब कम्म करदे ओह्बी मतलब लांगरी मतलब नौकरी जॉब च बी करदे होर बड़े बड़े अफसरें दी रुट्टी बनांदे आ होर कोई सीआरपीएफ च कोई बीएसएफ च कोई सीएसएफ च ओह् बड़ा बड्डा लांगरी ऐ भला होर बंदे दा कम्म थोह्ड़ी ऐ कुकिंग एह् बंदे बी करदे ऐ ते करदे बी ऐ ते एह्दे च कोई निं ऐ करनी चाहिदी कुकिंग अच्छी ऐ इक्क हॉबी बड़ी अच्छी ऐ इक्क कुकिंग बहुत अच्छा मतलब कि इक्क अच्छी आदत ऐ ते कन्नै बंदे नै अपने हत्थ आपूं सिद्धे कीते दे होंदे एह् बड़ी जगह कम्म आंदी ऐ कुदै बाहर कम्म करगे अस आपूं उत्थें तुस आपूं रुट्टी बनाई सकदे ओ होर घर बी बनांदे ओ होर बनांदे बनांदे कुदै बाहर जाना होऐ ते अस आपूं बनाना पौंदी ऐ रुट्टी कुकिंग करना पौंदी ऐ ते फ्ही असें आपूं गै मतलब करना पौंदी कुकिंग सिक्खनी चाहिदी बंदे ई सिक्खनी चाहिदी सिक्खनै ई कोई बी चीज़ मतलब सिक्खनी होऐ मुश्कल होई जंदी बाद बिच अपने बनाई लै बंदा ते बड़ा मतलब बड़ा फायदा होंदा इंया बाहर अस कुदै रुट्टी खाह्गे उत्थें पैसे वेस्ट कन्नै उप्परा सेफ कन्नै उप्परा पता निं केह् यूज़ करदे केह्ड़ा मेटीरियल उनें यूज़ करना केह् पाना कोई पता निं आपूं नुआगे अपनी सेह्त कोला बी सेफ होना अपने आस्तै शैल गै चीज़ बनानी चाहिदी माड़ी थोह्ड़े ना बनांदा इक्क होंदा फैमिली दा कुक बी होंदा मतलब कि बंदा बी हून मतलब कि बंदा बी अपने घरें बिच कुकिंग बड़ी अच्छी करदा ऐ पढ़ांदा च बना दे बंदा करदा बंदा बी फैमिली दा कुक होई सकदा पर ओह्दे च केह् ऐ कोई शर्म आह्ली गल्ल बी नेईं ऐ अच्छा कम्म ऐ करनाा चाहिदा हर बंदे नै करना चाहिदा बड़ी अच्छी इक्क बहुत अच्छी बहुत अच्छी आदत ऐ ते अलग अलग शौक होंदा कुसै गी अलग अलग चीज़ां ट्राई करने दा कुछ बनाने दा कोई अज्ज कुछ बना दा कल्ल कुछ ओह्बी अलग अलग ट्राई करदे लोग बड़े सारे इन्नी अच्छी चीज़ चीज़ां ट्राई करदे करनियां बी चाही दियां एह्दे कोई माड़ी गल्ल निं ऐ अच्छी गल्ल ऐ कुकिंग इक्क बड़ी बड़ी सारी ओह् होंदी असें इंया बाहर गंदियां चीज़ां खानियां घर बनागे अपना कोई बी चीज़ ओह् मतलब बड़ी अच्छी जगह ओह् करगे बड़े सारे बंदे दुकानें पर कम्म करदे कोई कुछ बनांदे मोमोज़ कोई इंग्लिश चीज़ां होंदियां नूडल्स बगैरा बंदे गै बनांदे बंदा बी कुक ऐ फैमिली दा इस्सै करियै बड़ी इंया अच्छी अच्छी शॉप हून शॉप इन्नी सारी हून लेडीज़ गै थोह्ड़े मैंटेन करा दे शॉप चला दे अच्छी कुकिंग करदे बंदे बी बड़े सारे अफसर गवर्नर बगैरा अफसरें कन्नै लग्गे दे होंदे कुक बी मतलब कि ते पर्सनली कुक होंदे इंदे होर इन्नी इन्नी दूर दा साढ़े देश दे महान सैनिकें होंदे रक्खे दे होंदे कुक बक्खरे कुक चला दे अपने अपने मतलब की सिक्खी लैंदे जेह्ड़ा कम्म ते बड़े सारे हून कुकिंग दे कुकिंग बिच फॉर्म लाई सकने अस जॉब बास्तै कोई ट्रेड बिच कुकिंग ट्रेड बिच बड़े अच्छे फॉर्म लाई सकने कुकिंग सिक्खनी चाहिदी मतलब कि बड़ी अच्छी चीज़ ऐ ते फॉर्म लाह्गे ट्रेड च कोई बी ते इस ट्रेड च जॉब लग्गी जाह्ग ते पूरी लाईफ सेट होई जानी इक्क कुकिंग दी बजह कन्नै इक्क कुकिंग बड़ी अच्छी चीज़ ऐ बंदे नै सिक्खी लैनी चाहिदी जि'नेंगी आंदी ऐ ओह् जिनेंगी नेईं आंदी उ'नेंगी सिक्खी लैनी चाहिदी कुकिंग ते कुकिंग दे बारै च हर गल्ल पता सारे इंया मतलब की जरूरत आह्ली चीज़ ऐ ते सारें गी पता की एह् जरूरत आह्ली चीज़ ऐ सिक्खी लैनी चाहिदी कैह्ली पिच्छें होना इक्क साढ़ी सोच ऐ की वूमन दी कुकिंग जेह्ड़ी ओह् जॉब इक्क वूमन दी कल्लै दी नेईं बंदे दी बी ऐ